बोलू कोइ ठिना लेबै से कोन रोडमे कच्चिए

ओ हँ तऽ मिल जाएत हँ मिल जाएत कत्तक पाइ खर्चा करबै से की दरमे खोजैत छियै कत्तेक पैसा बला खोजैत छियै की दरमे खोजैत छियै सस्ता बला कच्ची रोडमे मिलत अहाँके डेढ़ लाख टका दू लाख टका कट्ठाके हिसाब से अगर कहबै जे पक्की रोडमे लेबै तऽ ओएह अढ़ाइ लाख तीन लाख टका कट्ठा पड़त कच्चीओमे तऽ कच्ची नहि छै ढलाइ छै लेकिन कनिटा आउटमे पड़ि जाएत आउटमे पड़त

हूँ

पक्किए रोडमे लै लिअ पक्किए रोडमे लै लिअ

ओ पड़त लमसम जे बूझू तऽ तीस पैंतीस चालिस लाख टका लिखाइ पढ़ाइमे एन्ने ओन्ने लागि जाएत साढ़े तीन लाख टका पड़त सब मिलाके बढ़िआँ जमीन आ तेकर बाद माटि आर भराय लेबै तनिटा खदहा छै जमीनमे माटि आर भराय लेबै हँ तऽ माटि तऽ भरबैये लऽ पड़त कनिटा गहिर छै तऽ माटि तऽ भरबैये अपना हिसाब से अहाँ घर बनेबै तऽ ओहि हिसाब से तऽ माटि भराबैये लऽ पड़तै ने हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ आयँ का करू सोचबै तऽ लै लेबै आओर की ठीके छै तब